सरकार ॾाढी बढ़िया तरीक़े सां सरकारी योजनाउनि जो ॾींदी आहे ग़रीब जइफ़ुनि जे नाले सां गैस सिलैंडर बि न त जनधन खाता बि खुलवाया अथइ ऐं केसी किसानी बि लाइ बि उन्हनि लाइ कंदी आहे उन्हनि खे प्रोत्साहनु कंदी आहे नई नई तकनीकु जे उन्हनि खे बी जे पी प्रोत्साहनु कंदी आहे ऐं सुठी तरीक़े सां सरकार ग्रामीणनि खे ऐं उन्हनि खे ॾिसंदी आहे उन योजनाउनि खे लाभु ॾींदी आहे